मछाह जे छै से सबसे मिलिजुलिके रहै छै आओर सब पाबनि मिलिजुलिके करै छै आओर मछहासभ बेसी कमला पूजा करै छै ओ मछहासभ बेसी कमला पूजा करै छै आओर सबसे मिलिजुलिके रहै छै कनिओ किछु होइ छै तऽ सब हिन्दूमे मिलिजुलिके रहै छै आपसमे मिलिजुलिके रहै छै गाम ग्रामके आदमी छिए तऽ ओहिसे कतना टुटतै एहि दुआरे मछाह सभसे मिलिएजुलिके रहै छै आओर ओसभ बेसी कमला पूजा करै छै आओर सबसे पूजा करै छै लेकिन बेसी कमला पूजा मछाहसभ करै ओ सभकेँ बेसी एकर मानि दै छै कमला पूजाके मछाहसभ आओर सबसे बढ़िआँसे रहै छै मिलिजुलिके रहै छै गामघरके छिए सब कोइ मिलिजुलिके रहै छै उनैसो बीस रहै छै तऽ ओकरासे मिलिजुलिके रहै छै मछहासभ से आओर वएह पूजा पाठसब करै छै सब पूजा पाठ लेकिन बेसी कमला पूजा ओसभ करै छै बेसी कमला पूजाके मानि दै छै ओसभ बढ़िआँ आओर अपना आओरके तऽ कमला पूजा नहि होइ छै हुनका सभकेँ तऽ होइ छै तऽ ओसभ कमला पूजाके बेसी पुजै छै आओर सब पूजा करै छै सबसे मिलिजुलिके सब पूजा करै छै आओर सबसे मिलिजुलिके रहै छै आओर सब ढङ्गके बात होइ छै सब विचार होइ छै सब एकमे मिलिजुलिके रहै छै ओसभ मछहासभ पाबनि तऽ वएह कमले पूजाके बेसी ओसभ करै छै कमला पूजाके ओसभ बहुत मानै छै आओर बहुत पूजा ओकर करै छै कमला पूजाके कमला पूजा ओसभ बहुत मानै छै बहुत पूजा करै छै आओर ईसब पूजा तऽ कम करै छै ईसभ आब हिन्दूके पूजा कम करै छै कमला पूजा जादा करै छै ईसभकेँ तऽ पूजा कमले छी मछहासभ मिलिएजुलिके रहै छै जाति छिए तऽ कि सब जातिसे लोक मिलिजुलिके रहै छै गामघरमे छै तऽ मिलिएजुलिके ने रहतै ढङ्गसे रहै छै ओ बनाबै छै समूह बनाबै छै तऽ लोक ओकरासे हटतै हटै नहि छै ढङ्गसे रहै छै ओसभ बढ़िएँसे बात विचार करै छै पाबनि वएह कमला पूजाके ओसभ बेसी करै छै आओर कमला पूजाके मानि दै छै कमला पूजासे बढ़िआँ मानि दै छै कमला पूजाकेँ कमला माताकेँ मानै छै आओर कमला पूजा ओसभ लोक करै छै आओर सब पाबनि कम करै छै हिन्दूके पाबनि कम करै छै ओसभ कमला पूजाकेँ पूरा मानि करै छै तऽ ओसभ मछहा छिए तऽ अपन अपन पसन्दके अपन अपन जे करले आएल छै वएह पूजा ने करतै तऽ ओसभ कमला पूजाकेँ बेसी मानि देनाइ छै तऽ कमला पूजाके करै छै पुजबै छै कमला पूजा ओकरा आओरके मानै छै आओर सब पाबनिके ओतेक नहि मानै छै कमला पूजाकेँ बेसी मानै छै ओसभ कमला पूजाकेँ मानि करै छै कमला पूजा पुजै छै कमला पूजाकेँ बढ़िआँसे पुजै छै बढ़िआँ मानै छै बढ़िआँ मनबै छै आओर सब पाबनि कम बेस करै छै ओसभ कम बेस करै छै ईसब पाबनि आओर सब कोनो पाबनि हुए या नहि हुए लेकिन कमला पूजा तऽ ओ करै छै कमला पूजाकेँ ओसभ छोड़ै नहि छै कमला पूजा ओसभ हर साल मनबै छै हर साल बढ़िआँसे मनबै छै आओर करै छै